थोडे फार जागे वास्को दाबोली सांकवाळे कोलवाळे राय रासय चिकले कुट्ठाळे बोरी निव वाडे मांयमोळें मेस्तांवाडो ओरुलें खाऱ्या वाड्यार कासावले माजोड्डें मोरजी उत्तोर्डा दोड्डा ठाण्यार फातर्प्यां कलंगूट बागा सडा बोगदा बेलाबांय वाळपय पणजे फोण्या म्हापश्यां मडगांव बाणावले कोलवा दिवाडी कुंडय मडकय कुंकळे तुयें हरमल पालयां केरी तोर्शा तामोशा नेवऱ्ऱ्यां नारव्यां डोंगरेर शिवोली कुमारजुंव्यां जुंयार मिरामार पर्वरी जुवारी मांडवी होंडा वाळपय शिरोडें शिरगांव वांयगिणी मोरजी मयां सांकळे बिचोली पेडणे वेर्णा पाळोळ्या कुमारवाडा तांबडी सुर्ला सांग्यार सावड्ड्यां कुडचडें पंटेमळ बागवाडा खाणी वाडा वेलसांव नावेली फातोर्डा तोर्डा बोगमाळो जामावले आमोण्या अरंबल